पंहिंजो सिंधी समाज हिकिड़ो उच धार्मिक अऊं वहिंवारी समाज आहे ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त मां सिंधी समाज में जनम वरितो आहे तव्हां बि सिंधी समाज में जनम वरितो आहे पर हिन वक़्तु छा था ॾिसूं पाण छा ॾिसी रहिया आहियूं त पंहिंजियूं न्याणियूं पंहिंजियूं भेनर पंहिंजियूं धीअर पंहिंजियूं नूअर सिंधी समाज जूं ई जेकी नारियूं आहिनि शाक्तिशाड़ी आहिनि ग गज़ब जी शक्ति आहे पंहिंजी सिंधी समाज जे नारियुनि में महान देवियूं आहिनि घर खे सुधारे सघनि थियूं घरु हुननि जे करे अॻिते अचे थो सघे उन सां गॾु कंहिं ख़राबी आहिनि अहिड़ियूं ख़राबियूं न घटि घटताईं त हींअर हिकड़ो क्रेज हिकु रूडी थी वई आहे भाई थोरो थियो मुड़ुस सां झगिड़ो ॾिएसि हुनखे डाइवोस छूटा छेड़ा ॾिएसि ग़लति कमु आहे या कंहिं सां अपरिचित वग़ैरह ॿिए ज़ाति जी ॿिए क़ौम जो कोई बि छोकिरो आहे या या कोई छोकिरी आहे बसि हुन सां थोरो सामन्य ॻाल्हि ॿोल थी त हलो उन सां गॾु भॼी वञू शादी कर पांजो धर्म नेट पंहिंजो आहे पंहिंजो गर्व नेट पंहिंजो आहे पंहिंजा माइटु नट पंहिंजा आहिनि पंहिंजी सिंधीयत पंहिंजी आहे पंहिंजी ॿोली सदा ई अमरु आहे पाण सर्व श्रेष्ट आहियूं सिंधी पाण वटि इलाही शक्ति समायलु आहे हर कंहिं सिंधी नारी वटि हर कंहिं सिंधी भाउ वटि त कोई डाइवोर्स छो छूटा छेड़ा छो वक़्तु फिरे थो कंहिं महिल कमाणी घटि थी थिए कंहिं महिल वधि थी थिए त नारी शक्ती त सभु कुझु इलाही हूंदी आहे ऐं पंहिंजे सिंधी नारियुनि में त गज़ब जी शक्ती आहे त उहो छुटा छेड़ा ताईं नौबत छो वञनि खपे या ॿी क़ौमु वग़ैरह सां पंहिंजा जेके मैरिज रिलेशन पोइ अॻिते वधणु खपनि उहे ग़लति आहिनि तव्हां पंहिंजो पाण खे सम्झो तव्हांजी महानता खे सम्झो तव्हांजी शाक्तिअ खे सुञाणो घर खे घरु सम्झो परिवार खे पंहिंजो परिवारु सम्झो तव्हांजी शक्ति सॼे परिवार खे उभो करे छॾींदी अॻिते आणींदी सम्झो ऐं हुनजे करे ईश्वर जे कृपा थींदी तव्हांजे दिलि में हेतिरो पावर आहे हेतिरी ख़ुशी आहे हेतिरी शक्ती आहे उन जो उपयोग कयो न ऐं ॿिए खे बि चओ भाइ डाइवोर्स ज़रूरी कोन थी घरु आहे ॿ ॻाल्हियूं थींदियूं कंहिं महिल मुड़ुस खां का थोरी घटि वधाई ॻाल्हि थींदी कंहिं महिल ज़ालि खां हिन यो मतिलबु इहो कोन्हे त भई तव्हां उन खे छुटा छेड़ा ॾेई छॾो डाइवोर्स ॾेई छॾियो ऐं डाइवोर्स ॾियण खां पोइ तव्हांखे हेतिरी ख़बर आहे हेतिरो विश्वास आहे त ॿियो पात्र जेको मिलंदो तव्हांखे सर्व श्रेष्ट मिलंदो न उन जी कोई बि गैरेंटी कंहिं बि व्यक्ति ई वटि कंहिं माईअ वटि कोन्हे त वो डाइवोर्स तव्हां पंहिंजे हस्बैंड खे छो त ॾियूं उन खे संभालियो तव्हांजी नेकी थींदी राणी लक्ष्मी बाई वांग़ुरु नेकी थींदी भई घर खे संभाले वेठी आहे परिवार खे ससु सहुरे खे ऐं ॿारनि ऐं मुड़्स खे संभाले वेठी आहे तव्हांजो नालो थींदो सिंधीयत जो नालो थींदो भुलिजी वञो डाइवोर्स जी ॻाल्हियूं थोरो घणो त भई हलंदो पियो आहे ज़ालि मुड़्सु इहा उहो वग़ैरह आधिकाड़ खां वठी से थींदो आहियो आहे अॼुकल्ह जी ॻाल्हि कोन अथव इहे झूनियूं ॻाल्हियूं अथव उहे ई हींअर ॻाल्हियूं आहिनि जेके तव्हांखे अपनाइणियूं आहिनि सुठियूं ॻाल्हियूं आहिनि हिंदुस्तान में न पर दुनियाभर में सिधियुनि जो सिंधीयत जो सिधियुनि माइनि मर्दनि जो नालो थियणु खपे वाह त सिंधी क़ौमु आहे वाह त सिंधी क़ौमु आहे अहिड़ो जय जय कार थियणु खपे पांजे सिधियुनि जो पांजा अहिड़ा सिंधी आहिनि जेका वॾा इंडस्ट्री वारा आहिनि राजकारण में

उन्हनि खे यादि कयो उन्हनि त क़ुर्बानी ॾिनी आज़ादीअ लाइ क़ुर्बानी ॾिनी पंहिंजे सिंधियुनि उन्हनि खे छो त भुलिजो उहे त पंहिंजा भाउर आहिनि जेके फांसी चढ़ी विया देश खे आज़ादी ॾियारण लाइ भगत सिंह जहिड़ा वीर भगत सिंह जहिड़ा पांजी कुरबानी ॾेई छॾनि जवानी में अरे तव्हां में त अथनि उन जी तव्हां औलाद आहियो उन या वंशज आहियो सिंधी आहियो तव्हांखे ॾिसी करे तव्हांजी इहे ॻाल्हियूं सुठियूं ॾिसी करे दुनिया बि हिननि सुठे ॻाल्हियुनि ते ज़रूरु हलंदी हेतिरो मूंखे विश्वास आहे मुंहिंजे तव्हां सभिनी भाउरनि भेनरुनि खे ख़ासि करे भेनरुनि खे भई थोड़ी थोड़ी ॻाल्हि ते मूंखे डाइवोर्स वठिणा आहिनि तलाक़ करिणो आहे मुंहिंजो मुड़ुसु ईअं आहे सहुरो ईअं आहे चवणनि ते ग़लति इल्ज़ामु हणण जी कोशिशि कयो हक़ीक़त में हूंदो कोन आहे पुठियां कोई कारणु न हूंदो आहे देअर इज़ नो रीज़न फोर दैट त तव्हां पंहिंजो पाण खे मजबूत कयो जंहिं भारत में सिंधीयत जो नालो रहे सिंधीयत रहे सिंधी ॿोली क़ाइमु रहे त जंहिं अंग्रेज हिते आहियां हिंदुस्तान में तॾहिं पाण छा कांदा हुआसीं कोई कोन अंग्रेज के ॼाणंदो पोइ धीरे धीरे धीरे हुननि पंहिंजे सता ॼमाइण लाइ अंग्रेजी सेखारियो त उहो ई कदम तव्हां खणो त धीरे धीरे तव्हांजा जेके गुण आहे तव्हांजी जेकी भलाई आहे तव्हांजी जेकी सचाई आहे तव्हांजा जेको प्रेमु आहे उहो सॼी दुनिया स्वीकार करे त भई सिंधियुनि जी जेका ॻाल्हियूं आहिनि उहे ई सच आहिनि असां उन्हनि पैरनि ते हलंदासीं सिंधी माइयूं डाइवोर्स न वठंदियूं आहिनि छुटा छेड़ा न वठंदियूं आहिनि घर खे घरु सम्झी करे पांजो बलिदानु ॾेई करे बलिदानु मीन्स पाण खे दुखी कोन थियणो समाज शक्तिअ सां पाण खे वीचार करे घर खे अॻिते वधाइणो आहे त दुनिया में छा भॻवान जे किताब में तव्हांजो नालो लिखियो वेंदो मूंखे हेतिरो विश्वास आहे मुंहिंजो विश्वास अमरु आहे तव्हां भेनर मां ॿी ॻाल्हि ॿुधायूं मुंहिंजा धर्म पत्नी मायादेवी नाला हूंदो हुओ सत साल खनि थी विया आहिनि एक्सपायर थी विया आहिनि उन खे मां भॻिवान तरक़े पूॼींदो हुउमि पूॼण मीन्स हुन जा हर हिकु ॻाल्हि ॿुधणु हर का ॻाल्हि ते अमल करणु अहिड़े नमूने उहो मूंखे भॻिवानु तरीक़े पूॼींदी हुई मुंहिंजो मुड़ुसु चए थो हुननि में सही आहे ख़ुदि मुंहिंजे किन केसनि में आई एम एडवोकेट ऑफ गुजरात हाई कोट किन केसनि में उन्हनि हेतिरी माना सिंधीयत में मुखे सम्झायो त भई हाणे क़ाइदा केड़ी ते जेको कुझु तव्हां ॻाल्हाइणो आहे जेको कलम जो ॻाल्हाइणो आहे त वो के सां खटाइब आहिनि मुंहिंजा मिसिस पंज दर्ज़ा पढ़ियलु आहे पर मां चवा थो उन्हनि में जेका गज़ब जी शक्ती सां हर कंहिं न्याणीअ में ओहिड़ी शक्ति हुजणु खपे त घरो होतो सिंधीयत बि थिए पंहिंजो समाज आ दुनिया में नालो वठे इहे असांजा तव्हां हींअर पुछो जंहिं क्वैशन मां त उन्हनि खे बि चओ त तव्हांजे जीवन पवित्र आहे तव्हां समर्पण कयो आहे पंहिंजे राष्ट्र खे पंहिंजे सिंधीयत खे उन्हनि खे चयो तव्हांखे हिन जनम में तव्हां मुंहिंजा धीअ हूंदव तव्हां भेन हूंदव इहो कॾहिं थी सघंदो तड़ी पाण सुठो वीचारींदासीं तॾहिं कंहिं बि नारीअ खे पंहिंजी धीउ भेणु या पंहिंजे कुटुंब परिवार जी सभयतनि खे उन जो आदरु सत्कारु कंदासीं नेकी कंदासीं ऐं पूजा कंदासीं सिंधी भाषा अमरु रहो जय झूलेलाल जय श्री राम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु